ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مجھے پیدل چل کر کسی دوسرے علاقے میں گھومنے کے لیے جانا تھا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ایک دو دوست کو بھی لے لیتا ہوں تو میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا پڑوس کے علاقے میں گھومنے کے لیے جانا چاہو گے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل کیوں نہیں میں جانا چاہتا ہوں اسی طرح میں نے دوسرے دوست سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ میں بھی گھومنا چاہتا ہوں تو ہم تینوں دوستوں نے ایک ساتھ پیدل چل کر اس علاقے میں گیا اور پھر ہم نے کچھ دیر وہاں پہ بتایا کچھ دیر وہاں گھوما اور کچھ مشہور جگہوں کو دیکھا جوکہ مجھے کافی اچھا لگا تو پھر میرے دوستوں نے کہا بھائی میں نے اس علاقے میں کافی مرتبہ آیا ہے اب ہم اس بغل کے اس بغل کے علاقے میں چلتے ہیں جب میں وہاں گیا تو راستہ صرف میرے دوست کو ہی پتہ تھا جب میں وہاں پہنچا اور وہاں کے کافی مشہور جگہ کو گھوما اور دیکھا پھر جب کافی ٹائم ہوا تو میں نے کہا بھائی اب چلو ہم اپنے گھر چلتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا ہمارے ابو امی انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ کب آئیں گے تو اپنے دوست سے کہا کہ بھائی آپ چلو واپس اسی راستے سے جس راستے سے ہم نے آیا ہے تو بھائی میرے دوست نے کہا کہ چلو مجھے راستہ پتہ ہے بھائی جب میں اس راستے سے آگے آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ راستہ غلط ہے پھر میں نے سوچا کہ چلو دوسری مرتبہ چلتے ہیں اسی وقت اس جگہ پہ جہاں سے میں نے غلط راستہ اختیار کیا جب میں وہاں پہ گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ہم آگے بڑھ کر غلط راستہ اختیار کیے تھے تو ہم نے اپنے دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ وہی راستہ ہے جہاں ہم ابھی آگے گئے تھے اور یہ وہ راستہ ہے جہاں ہم آگے جا اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں تو میرے دوست نے کہا کہ یہ وہی راستہ ہیں جہاں سے آپ گھر جا سکتے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اسی راستے سے واپس چلتے ہیں تو یہ واقعہ کافی ٹائم پرانا ہے اسی وجہ سے ہم اب ہمارا اب ہم جب کہیں بھی جاتے ہیں تو پہلے اس جگہ کا جانکاری اس راستے کی جانکاری کر لیتے ہیں تب ہم جاتے ہیں